मेरे मन पसंद दी साढ़े मन पसंद दे राजमा चैल न मेरा टब्बर ऐ न बड़ा बड़े प्यार कन्नै खंदा मम्मी राजमा चौल बनायां की असें बड़े पसिंद न में रोज़ बड़े प्यार कन्नै राजमा चौल बनाने बड़े शैल मसाले पाने गंढा पाना थूम पाना अदरक पाना सैलियां मर्चां पानियां गर्म मसाला बी पाना ते शैल में टमाटर पाइयै बनाने मेरे बच्चे बड़े पसिंद करदे हे मतलव बड़े प्यारे हे उनेंई में बड़े प्यार कन्नै बनाने ते उनें खाने ते फ्ही ओह् इक मिकी गाजरा गाजरा गजरेला बड़ा पसिंद हा बनाना ते मेरे बच्चे बी पसिंद करदे हे अऊं बड़े प्यार कन्नै बनांदी ही ते बच्चे खंदे हे में ओह्दे च केह् करना काज़ू पाने बदाम पाने सौग्गी पानी अपनै ते देसी ध्यो पाना पाई लैना ते में शैल उसी मतलव भुन्नना भुनदे रौह्ना भुनदे रौह्ना मतलव शैल भुज्जी जा फ्ही में बनाना फ्ही में केह् करना जिसलै भुज्जी जा शैल फ्ही में खोआ पाना खोआ पाना ओह् बा झस्सना शैल करियै फ्ही मतलव में शैल करियै बनाना बड़े प्यार कन्नै बनाना मतलव बड़े बच्चे मेरे बड़े पसिंद करदे हे ते बच्चे आखदे मम्मी तुस बड़ा शैल बनानियां तुसें कुन्नै सखाई जाच में आखना बच्चा मिगी मिगी न मेरी मां नै सखाऽ दी मेरी मां बनांदी ही ते अस सिखदे हे ते बेही रौंह्दे हे कच्छ दिखदे रौंह्दे हे मेरी मां कियां बनांदी ते फ्ही मतलव असें ई बी जाच आई अस बी लगी पे बनान फ्ही में इत्थै आनियै बनाया ते मेरे सौह्रे ने बड़ा पसिंद कीता सस्सू ने बड़ा पसिंद कीता ते आखन लगे तूं नीलमा बड़ा शैल बनानी में बड़ै प्यार कन्नै बनांदी ही ते मेरे सौह्रा बड़ा पसिंद करदे हे सस्स बी पसंद करदी ही ननानां बी करदियां हां सारे मेरे घरे आह्ले बड़ा पसिंद हा ते ओह् मतलब करदे मतलब बच्चे बी पसिंद लगी पे करन फ्ही आखन लगे बच्चे बी आखन लगे मम्मी तुस बड़ा शैल बनांदे उसें बनाई दे में स्कूल लेना में अपनें बच्चेंई मतलव स्कूल बच्चेंई मतलव चखाना ते बच्चैं मतलव पसिंद करदे बच्चे आखन लगे मड़ी वाह् बड़ा शैल बना दा तेरी मम्मी नै तेरी मम्मी बड़ी शैल चीजां मड़ी मम्मी मेरी बड़ी सैल चीजां बनांदी मम्मी मेरी कोवते बनांदी तुस खाओ सेही अहैं इक बारी ते इन्ने शैल कोवते बनांदी ते मतलव बड़े इयां प्यार कन्नै बनांदी बड़े सोआद होंदे कोवते मम्मी मेरी मतलव बनाने ते असें खाने खाने ई असें बड़े पसिंद हे क'ढ़ी चौल ते मतलब क'ढ़ी चौल होइये ते राजमा चौल इयै राजमा चौल कढ़ी साग ढोडा ते मतलव बड़ी बड़ी चीजां हलवा होइया कड़ाह् होइया हैं इक होंदा सूज्जी दा मद्धरा होंदा ओह् बनांदी अऊं बड़ा शैल मतलव सूज्जी लैनी भुन्नी भुन्नियै ते मतलव फ्ही ओह्दै च दुध्द पाना दुध्द पाइयै फ्ही में सौग्गी बदाम काजू सब किश पाना बड़ा शैल मद्धरा बनांदी ही ते मेरे बच्चे मतलव बड़ा पसिंद करदे मेरा सौह्रा बड़ा पसिंद करदे आखदे बड़ा शैल होंदी खीर एह् पैह्लैं लोग बनांदे खीर एह् इयै मतलव सूज्जी दी चौलें बी होंदी व सूज्जी दी बनांदी ही अऊं बड़ी शैल बनदी ही ओह् सोआद होंदी ही ते मतलव मड़ी बड़ियां चीजां बनांदी ही नमीं नमीं चीजां बनानियां कोवते बनाने हैं ते मतलव हर इक चीज़ मतलव बनांदी ही अऊं इन्नी पसिंद ही बनाना शुरू कोला पसिंद हा भाई एह् चीजां बनाना रुट्टी बनाना मिकी बड़ी पसिंद ही रुट्टी बनानी होए ओह्दै एह् एह् मतलव इयै चीजां बनानियां ए जादै बनांदी अऊं इयै मतलव राजमा चौल बनाने बच्चें पसिंद हे राजमा चौल ते होर सब्जियां सारियां सब्जियां बनांदी ही होर एह् ऐ होर केह् बनांदी ही सब चीजां मतलव बनांदी ही आलू मटर होइये भट्ठे होइये मतलव इयै घीआ होइया घीए दे कोवते बनाने हैं इयै मतलव चीजां बनांदी ही कड़म होइयां हैं होर मतलव सारियां चीजां बनानियां में